ल्हान आसतना सुटी पडटा तेन्ना आमी आमच्या घरा वयताली म्हटल्यार आज्जेच्या घरा वयताली थंयसर तिज्या घरा फाटल्यान आमच्या शेत आसलें थंय वारयेर वयताली आनी त्या वारयेन आमी लान आसतना खूब खेळ्ळ्या आतां तशे ते दीस ना की आमी ते थंयसर तशें तें करूंक जाता परत लोकूय मेळना कामां करपाक शेताची पूण ते दीस जे आसले ते खूब बरे आसले आमी तेन्ना त्या वारयांनी खूब खेळ्ळ्या ते भाज्जो पिकयता तें आमी पळयलां ती भाजी पिकता त्या झाडा वयली आमी काडून अशीच खाल्ल्या ते खूब बरे दीस आसलेले